जय झूलेलाल असांजे भारत शहर में भारत देश में घणेई भाषाऊं आहिनि हुन भाषाउनि में केतिरियूं ई सुठे में सुठियूं सुठियूं बा आहिनि भाषाऊं जीअं पंजाबी हिंदी गुजराती मराठी इहे सभु बोलियूं मैथली इहे सभु मिठियूं बोलियूं असांखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि असां त इहो चाहींदा आहियूं त इन्हनि सभिनी भाषाउनि खे महत्वु ॾेई करे इन्हनि खे बि चाढ़णु खपे इन्हनि भाषाउनि उहो वीचारणु खपे इहे भाषाऊं असांखे सिखण बि खपनि असांखे इन्हनि भाषाउनि ते ध्यानु ॾियणु खपे असांखे पंहिंजी भाषा मातृभाषा में बि चङो ध्यानु ॾियणु खपे पंहिंजी मातृभाषा खे हमेशह मथे रखिजे कॾहिं बि अंग्रेजी हिंदी त हर शहर में हर हंधु कॉमन आहिनि पर घणनि ई शहरनि में मिठियूं मिठियूं भाषाऊं ॻाल्हायूं वेंदियूं आहिनि मराठीअ जूं बि केतिरियूं भाषाऊं आहिनि खानदेशी आहिनि महाराष्टीअर आहिनि घणेई भाषाऊं आहिनि पंजाबीअ में बि सिखण जी अलॻि हुनजी केतरियूं ई भाषाऊं आहिनि पंजाबी भाषा बि ॻाल्हाइण में केॾी मिठिड़ी ऐं सुठी लॻंदी आहे तंहिं खां सवाइ ॿियो तामिल वग़ैरह हेॾे होॾे ॿियनि हंधु केतिरियूं ई सुठियूं मिठियूं भाषाऊं आहिनि असांजी इहा राय आहे त सभिनी भाषाउनि खे महत्वु ॾिंदो ॾिनो व वञे ऐं सभिनी भाषाउनि खे खे मथे रखणु खपे हर भाषा जे मथां सुठी टिप्प्णी कई वेई हुजे छो जो हर भाषा हर हर भाषा हर हिन मे सभिनी में प्रांत में सभिनी में सभिनी जे हिसाबु में वॾी आहे इनकरे असां भाषाउनि खे महत्वु महत्वु चङो ॾियणु खपे असां खे बि पंहिंजी भाषा ते अॻिते सुठो चाढ़णु खपे